हम अपन भविष्यमे नौकरीके लेल चाहै छलहुँ हँ कि जे एक पढ़ाइ तऽ हम केलहुँ हँ जे बी सी ए करलहुँ हँ जाहिके कारण हम अपन भविष्यके नौकरी आई टी सेक्टरमे खोजै छलहुँ हंँ जे आई टी सेक्टरमे जाकऽ सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट या नेटवर्किंग जेहन तरहके काम मिलै छलै हँ से करैके कोशिश रहत ओहिमे आगाँ बढ़ैके सपना रहत जे आई टी सेक्टरमे जाकऽ जॉब करी हम जे तरहके पढ़ाई करलहुँ हँ हम आई टी सेक्टर एक सपना तरहसऽ छै हमरा सभलए जे बंगलुरू जाय ओहिठाम जाय वहाँ जॉब करी अपने आप के नाम बढ़ाबी आगाँ मे ओहिसँ आगाँ मे धीरे धीरे गुगलमे जाय अपनो शिक्षाकें एतेक आगाँ बढ़ाबी तऽ इएह छियै हमर कैरियर भविष्यके चाहत छलै हँ